मैंने कुछ दिन पहले एक फ़ेस क्रीम खरीदी थी बहुत अच्छी थी मतलब उसको लगाने के बाद फ़ेस में ग्लो आ जाता था और शाइन करने लगता था फ़ेस और उसका सेंट भी बहुत अच्छा था और वह मुझे किफ़ायती रेट में मिल गयी थी